अगरि कंहिंखे रोटी खे इअं पेशे तरीक़े अपनाइणो हुजे त हुन लाइ ॾाढा स्कूल सरकारी बि हूंदा आहिनि संस्था हूंदियूं आहिनि जेके सुठे सां रोटी हीअं पकाए जीअं रेस्टोरैंटनि में अॻियां कीअं नौकिरी मिलंदी आहे हुनजे हिसाब सां कीअं उते जल्दी जल्दी में सभु रोटी तयार करे ॾियणी आहे टाइम ॾिनल वेंदो आहे जीअं अधु कलाक में इहा भाॼी ठही वञिणी खपे हुनजे हिसाब सां ॾाढो सेखारींदा आहिनि ऐं ॾाढी इहा गवर सरकारियूं संस्थाऊं आहिनि ऐं ॿियों हिकु ॾाढी इहा प्रख्यात संस्था आहे जंहिंजो नालो आहे कलनरी एकैड्मी ऑफ इंडिया उहा बि ॾाढी प्रख्यात आहे त हुन मां ट्रेनिंग वठी सघंदा आहिनि जंहिंखे बि इहा ठहिणो हुजे उहो पंज हज़ार खां वठी करे हिन में फ़ीस चालू थींदी आहे लख ताईं बि वेंदी आहे ऐं ॿियों हिन में मतलबु इहा सेखारींदा आहिनि की न कुझु बि तरिणो हुजे त बराबरि कीअं तरिजे ॿियो कंहिंखे इहा नोनवैज खाईंदा आहिनि जेके मास मछी त हुनखे उहो पकाइण ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे त उहो कीअं पकाइजे सभु कीअं तयार कजे हू सभु सेखारींदा आहिनि तरिणो हुजे त बराबरि तरिजे कीअं ऐं रोटीअ परोसे ॾियणी हुजे त अधु मिंट में इअं ॾींदा आहिनि की अधु मिंट में परोसे करे तव्हांखे कंहिंखे ॾियणी हुजे सुठे सां त कीअं परोसे ॾींदो इअं अलॻि अलॻि प्रकार जूं हुननि खे हुते सेखारियो वेंदो आहे त इअं अॻियां हली उहा इन्सान अगरि नौकिरी करे रेस्टोरंट में या पंहिंजो जॉब खोले पंहिंजी रेस्टोरैंट खोले सघे थो होटलियूं थो खोले सघे थो माण्हू रखी थो सघे घर मां थो कराए सघे त हुनखे ॿ लख खां वठी अगरि जॉब थो करे पियो ॿ लख खां वठी अठ लख ताईं पघार वेंदियूं आहिनि इहा ॾाढो सुठी कमाई बि थी सघंदी आहे हुन में अगरि हुनखे पेशे तरीक़े अपनायन त